ई पिछले साल कहैके चाही जे कि मईमे एगारह मइकेँ हमर भागिनक बेटाके उपनयन रहनि बहिन एकादशी यज्ञ करितथि ताहि महक आचार्य हमहीँ रही बारह तारीककेँ अचानक हमरा एतेक तबियत खराब भऽ गेल जेकि ने हम उपनयन देख सकलहुँ ने एकादशी यज्ञ कऽ सकलहुँ यज्ञमे भाग लए सकलहुँ ओहिठामसँ हमर परिवार उठा कऽ कहलकै जेकि बाल बच्चा समेत दरभंगा लऽ गेलथि अचानक हमरा बहुत तबियत खराब भऽ गेल इएह बारह मइकेँ हमर फेर पुनर्जन्म भेल हमरा पेटमे दर्द होइत अचानक एतेक बढ़ि गेल जे कि ओहिठाम गेलहुँ तऽ दरभंगामे डॉक्टर कहलनि जे कि चारि घण्टाके अन्दरमे ऑपरेशन आइ जे नहि हैत तऽ हिनका बचेनाइ बहुत कठिन भऽ जायत चारि घण्टाके अन्दरमे हिनकर ऑपरेशन करबियौन गेलौँ जतेक पैघ पैघ नर्सिंग होम छै ओहिमे एतेक एतेक पाइ सुनेलथि जे कि हम कहलियै जेकि नऽ हमरा ई जमीनोसभ बेचलासँ घरारियो बेचलासँ कहलकै जे कि हमर इलाज बाल बच्चा नहि करा पओता तखन डी एम सी एच कहलियनि डी एम सी एच लऽ चलू हमरा ओहिठाम डॉक्टरसभ देखलथि जाँच पड़ताल केलथि कहलथि जे कि जतेक जल्दी हुए चारि घण्टाके अन्दरमे ऑपरेशन भऽ जेतनि हिनका तऽ हिनका कुछेक आशा अछि जे कि हिनका हम बचा पेबनि अन्यथा नहि तखन ओसभ ऑपरेशन हमर कयलथि एखन फिलहालमे हम अढ़ाइ महिना करीब दरभंगा डी एम सी एच मे रहलहुँ ओहिठामके बहुत नीक व्यवस्था देखलियै हमर पूरा पेटकेँ चीर देल गेल ओ बीमारी जे रहए से बहुत पैघ कहलकै जेकि हमरा